मछली पकड़ने का व्यवसाय के रूप को बेहतर और असान बनाया तो इसी तरीके से जा सकता है कि जो लोग मछली पकड़ते हैं उन्हें एक अच्छे जाल प्रदान किये जाए और एक नाव दी जाए नाव इसलिए जो लोग किनारे पर मच्छी पकड़ते हैं उन्हें समुद्र में जाकर मछली पकड़ने को मिले और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके